हम सोनी कुमारी बाजै छी हमरा कार चाही पूरा परिवारके लऽ कऽ जेनाइ छै दरभङ्गा कतना किलोमीटर हेतै आओर की भाड़ा लगतै बताबू